یہ منظرنام ایک ایسے کارنگ کے بارے میں ہے جو یوڈوب پر مبنی غذا اپنانا چاہتے ہیں اور جانوروں کے مصنوعات کے بغیر اپنی غذائی ضروریات کو پیدا کرنے کے لیے رہنمائی چاہتے ہیں یوٹوب پر مبنی غذا وہ ہوتی ہے جس میں جانوروں کی کوئی بھی چیز شامل نہیں کی جاتی یعنی مکمل طور پر پودوں سے حاصل شدہ اشیاء کھائی جاتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ بغیر جانوروں کے مصنوعات کی اپنی غذا کو متوازن اور غذائیت سے بھرپور بنائے ایسے سبزیوں پر مشتمل غذائیں لینا کی لینے کی تجویز دی جا رہی ہے جیسے میں مناسب مقدار میں پروٹین نشاستہ صحت مند چکنائی چکنائی پھل سبزیاں اناج اور غذائیت سے بھرپور اشیاء شامل ہوں تاکہ وہ یوڈوب پر مبنی غذا کے ذریعے اپنی غذائی ضروریت مکمل طور پر اور صحت مندانہ طریقے سے پوری کر سکے